شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان فرق شمالی ہندوستان کے لوگ میٹھی زبان بولتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اور یہاں کا موسم کبھی گرم کبھی ٹھنڈا کبھی بارش والا ہوتا ہے سیاست شمالی ہندوستان کی سیاست بہت خراب ہے جیسے کہ سب جانتے ہیں خواندگی یہاں کے لوگ اکثر لوگ کام کاج کرتے ہیں اور غربت بھی بہت زیادہ ہے جب کہ خواتین گھروں میں رہتی ہے اور گھر کے کام کرتی ہیں جغرافیائی حساب سے شمالی ہندوستان بہت ہی پسماندہ ہے بمقابلہ جنوبی ہندوستان کے اور جنوبی ہندوستان والے بہت امیر ہوتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا رہتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی تہذیبی کمی ہے ثقافتی کمی ہے جس کو درست کرنا چاہیے اور ہمارے سیمانچل کے اندر جو شمالی ہندوستان میں آتا ہے یہاں پہ ترقی کی بہت کمی ہے ادھر فیکٹریاں کارخانے کچھ ہیں ہی نہیں نہ کے برابر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان در بدر کی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور یہاں وہاں جاتے ہیں اور سال سال بھر باہر رہتے ہیں